असांजे हिते माण्हू वधीक करे राजस्थानी हिंदी ऐं मारवाड़ी भाषा ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं बोल चाल जी आम भाषा जेका आहे इहा हिते हिंदी आहे ऐं माण्हू जेके हिते चङे समय खां जेके हिते रहनि पिया त उहे हिते मारवाड़ी भाषा ई ॻाल्हाईंदा आहिनि छो त हुननि पंहिंजे परिवार में मारवाड़ी ई ॿुधी आहे हिननि जी मातृ भाषा मारवाड़ी आहे त हिते जेके आहे माण्हू मारवाड़ी वधीक ॻाल्हाईंदा आहिनि सो राजस्थान में रहण वारा माण्हू कंहिं बि ज़ाति जा हुजनि त हुननि खे मारवाड़ी ईंदी आहे उहे उन उन खे ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿियो राजस्थानी भाषा ऐं हिंदी भाषा बि हिते ख़ासि करे माण्हू जेको ॻाल्हाईंदा आहिनि